मां सालनि खां नवभारत टाइम्स अख़बारु पढ़ंदो हुउसि पर वेझिराईअ में मां मुंबई मिरर इंग्लिश में घुराई हुई जेका मां कुझु टाइम पढ़ी ॾिठी पर मूंखे सम्झि में न आई त हिन करे मां वापसि हिन्दीअ जी नवभारत टाइम्स पढ़णु शुरू कई छो त उहो मां सालनि खां पढंदो आयो हुयसि ऐं उन्हनि अख़बार में मूंखे जाम सुठे नमूने खबरूं सम्झि में अचनि पयूं हिन करे मां शुरू ई शुरूआत ई उहा ई रखी हिन्दीअ जी नव भारत टाइम्स